मां पंहिंजो मसाल्हो पाण ठाहींदी आहियां जीअं की पहिरीं गैस ते तई रखी करे उनते उनमें जीरो सेके वठंदी आहियां जीरे में कारो लूणु कारी मिरी सेकंदी आहियां पोइ वॾो फ़ोटो विझी करे सेकंदी आहियां नंढो फ़ोटो विझी सेकंदी आहियां वरी जायफलु विझंदी आहियां लौंग विझंदी आहियां कारी मिरी विझंदी आहियां दालचीनी विझंदी आहियां कमाल पटु विझंदी आहियां इहे सभु विझी करे ऐं चङी देरि सेके करे पोइ वरी इनमें गुलु विझंदी आहियां जेको गरम मसाले जो गुलु हुंदो आहे सो विझी करे सेके करे पोइ वरी थधो करे करे रखंदी आहियां थधो करे पोइ वरी उनखे पीसे छॾींदी आहियां पोइ पीसे करे पोइ उनमें थोरो सो लूणु विझी करे अने पोइ बरणी में भरे करे रखंदी आहियां इहो मसाल्हो पंहिंजो साल भरि ताईं कोई ख़राबु कोन थींदो आहे हीउ मसाल्हो ॾाढो बढ़िया हूंदो आहे हिन खां पोइ वरी हर भाॼी में आउं थोरी थोरी मैगी मसाल्हो बि विझंदी आहियां मैगी मसाल्हो विझण सां बि ॾाढो सवादु वधी वेंदो आहे ॿारनि खे मैगी मसाल्हो ॾाढो वणंदो आहे सिंधी भाॼियुनि में इहे सभु विझंदी आहियां ऐं मैगी मसाल्हो बि विझंदी आहियां